ہاں میں نے سفر کرا ہے کھانے کے لیے میں سکھدیو گیا تھا کیوں کہ مجھے وہاں پہ پتہ لگا تھا وہاں کے جو پراٹھے ہیں چائے پراٹھے وہ بہت فیمس ہیں تو میں وہاں گیا وہاں جاکے میں نے چائے پراٹھا کھایا سکھدیو میں جاکے تو مجھے بہت اچھا لگا ٹیسٹی لگا اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کو بھی وہاں جانا چاہیے